जीअं त पाणि ॾिसंदा आहियूं कि रनिंग कंदे टाइम तव्हांखे अगरि कोई म्यूज़िक या कोई सोंग या कोई गानो या गीत ॿुधण में थोरो आनंद फ़ील थींदो आहे ऐं हुन सां पंहिंजे माइंड में हिक पोजिटिविटी फ़ील थींदी आहे त मुंहिंजी राय प्रमाणे अगरि पाणि रनिंग कंदा आहियूं त आउं जनरली अरजित सिंग जा सोंग या रेप सोंग जीअं कि हनी सिंग आहे बादशाह आहे एमीवे आहे उन्हनि जा सोंग ॿुधंदो आहियां या त कोई मोटीवेशनल सोंग ॿुधंदो आहियां छो कि सुबुह जो सवेरे खुले आसमान में रनिंग कंदे कंदे अगरि मोटीवेशनल कोई सोंग पाणि ॿुधंदा आहियूं ऐं रनिंग कंदा आहियूं त हुन सां पंहिंजी मनोवृति में इलाही फ़र्क़ु पवंदो आहे ऐं पंहिंजी सोचण जी शक्ति में बि इलाही पॉजिटिविटी ईंदी आहे अने उहो ई सकारात्मक सोच सां पंहिंजो सॼो ॾींहुं सुठो वेंदो आहे ऐं हुनजे कारण पंहिंजा कम बि सुठा थींदा आहिनि ज ऐं अगरि कोई सोंग ॿुधण लाइ न आहे त आसिपासि जी प्रकृति खे ॾिसी करे उहा सभु वीचारंदा आहियूं सभु कि कहिड़ो सुठो आहे केर कीअं छा करे पोइ उन्हनि सभिनी जी स्थिति में नज़र में अची करे आउं रनिंग कंदो आहियां अने उहो ई रनिंग करण सां पंहिंजी एक्सरसाइज़ बि थींदी आहे ऐं सोंग ॿुधण सां पॉजिटिविटी बि ईंदी आहे अने रनिंग कंदे टाइम सोंग ॿुधिणो ई मूंखे सुठो लॻंदो आहे ऐं मोटीवेशनल सोंग ॿुधण में ई मूंखे व्यवस्थित लॻंदो आहे ऐं मन खे शांति बि मिलंदी आहे